ہلو ماں السلام علیکم کیا آپ میرے ساتھ کلاس روم کی صفائی اور دیکھ بھال کی بات کر سکتے ہیں شکریہ کہ آپ نے بتایا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کسی نئے فرنیچر یا مصنوعات کی ضرورت ہے درست ہمیں ان مسائل کو جلد سے جلد حل کرنا چاہیے کیا آپ کچھ مخصوص بینچوں یا اثاثے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے میں ان مسائل کو تصدیق کروا کر اس معاملے پر کام شروع کروا دوں گا آپ کی رائے کا شکریہ تھینک یو